नलके पानी हमरा सबके भेटैत तऽ अछि नलके पानि बहुत अच्छा रहै छै एखन आब हमरा सबके लेल तऽ पहिले तऽ कऽल चलाबऽ पड़ै छलै चारि हैंडल मारू पाँच हैंडल मारू एखन एखनके टाइम ठण्डी रहै छलै चलबै छलहुँ हैं तैयो पानि जल्दी नहि अबै छलै दस मिनट चलाउ ओइके बाद पानि अबैत लेकिन आब किछु दिनसँ जे नलके हमरा सबके सुविधा मिललै आओर नलके सुविधा बहुत अच्छासँ छै जखन टाइम बाइ टाइम चालू होइ छै पानि काफी बढ़िआँ होइ छै अक्सर साफ होइत रहै छै आओर फेर कोनो दिक्कत होइ छै तऽ फेर जखन अहाँके जरुरी जादा बुझाइ यऽ कि हँ पानि चाही तऽ खाली एक या तऽ मोटरसँ अहाँ चालू कऽ लिऽ लाइट नहि रहल तऽ कोनो बात नहि छै लाइट रहै छै अक्सर लाइटो रहै छै आब तऽ नल चालू मोटर चालू करू नल खोलू पानि भरि लिऽ बात खतम पहिले की छलै कि हँ कल चलाबहेके छै तहने पानि भरतै तऽ आब ओ सब कनेक जादा सुविधा छै हमरा सबके आओर काफी अच्छा पानियो रहै छै नलके आओर की सब जे हमरा सबके पहिले दिक्कत होइ छलै कि हँ ठण्डा छै तऽ ठण्डामे दस हैंडल चलाउ फेर पानि गरम आयत फेर गरम पानि भरू आब एकबेर बटन टिपियौ दू मिनट छोड़ू फेर गरम पानि आबऽ लगै छै तुरत तुरत नहि तऽ मोटरके छोड़ू अहाँके आब सरकारी पानि लागि नल लागि गेल यऽ सरकारियोके तऽ सरकारियोके बहुत अच्छासँ पानि अक्सर टाइम बाइ टाइम मिल जाइ छै आओर जहन दस बजेसँ मिलत एगारह तक एगारहसँ चारि चारि बजे ओइके बाद बस इहे सब छै